आजकल सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले एप्स हैं व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम टेलीग्राम इन सब एप्स से बहुत सारे फायदे होते हैं लोग अपने आसपास के महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े होते हैं लेकिन इन सब एप्स का स्मार्टफोन में होने से बहुत सारा नुकसान भी होता है क्योंकि लोग दिनभर उन्हीं सब चीज़ें में अपना समय व्यर्थ करते हैं और बाकि चीज़ों को समय नहीं दे पाते हैं जिसके कारण उनके कई सारे काम रुके रह जाते हैं और पूरे नहीं हो पाते हैं इसके अलावा इन सब ऐप्स में बहुत सारी बुराइयाँ भी होती हैं